میرا سب سے قابل فخر کارنامہ یہ ہے کہ میرا جس گاؤں سے تعلق ہے میرے گاؤں کو دوسرے گاؤں سے جوڑنے کے لئے کوئی عام راستہ نہیں ہے اس کا واحد ذریعہ کشتی ہے ایک دفعہ کا واقعہ ہے کشتی پر کچھ لوگ سوار ہو کر اس پار سے اس پار جا رہے تھے اتفاق سے وہ کشتی پلٹ گئی جس میں کافی لوگ ڈوبنے لگے تھے تو میں فوراً جا کر ندی میں کود گیا اور تیر کر کے کئی لوگوں کو بچایا بلکہ اور دوسرے لوگ بھی بچائے ان میں ایک میں بھی شامل تھا یہی میرا سب سے قابل فخر کارنامہ ہے